हमरा सभके खेती आर छियै किसान हाथ नहि दै रहल छै उपजा नहि होयत छै गहुम नहि होयत छै नहि मकै होयत छै नहि धान होयत छै परेशानी परेशानी भै जाइत छै दुत भय जाइत छै गऽ छोड़ा अर दिल्ली चलि जाइत छै सरकार किछु दय नहि रहल छै ओतय हमर जेठका पैसा हर चीजलऽ तरसै छै गऽ गरीब लोग छियै कतयसँ की करबै गऽ गहुम महीना गहुम नहि होइत छै धान महीना धान नहि होइत छै मूँग महीना मूँग कैलियै से अथि मूँग जड़ि गेलय रौदीमऽ टका रहतै तब न पटेबय उटेबय अथी करबै गऽ धिया पुताकऽ पढ़ेलबै लिखेबै की ओहिठमका पैसा ओहिमऽ लगेबै गऽ मखानके खेती केलियै घाटा लागि गेलय ओहिमे पानि चल तऽ दिन राति मोटर चललै गऽ कोइ साथ नहि दलकै गऽ दुत भै गेलै गऽ माछ पाललियै माछकऽ खेती जलकर केलियै माछ ओहिमऽ नहि अथी भेलय गऽ माछकऽ बूलियै सभटी माछ जलकरकऽ सूख साख गेलय गऽ लोग माछ ताछ मारि लेलकय गऽ ज्ञान नहि पाबलै बाहर चलि गेलय गऽ ओहिसँ दुत भै गेलय गऽ धिया पुतासभ कुछ गेलय गऽ